हमर जीवनमे एकटा एहन समय आयल छल जखन हमरा अपन भविष्य लेल एकटा महत्वपूर्ण निर्णय लेबाक छल जाहिमे हम अपन पापाके सहयोग लेलहुँ अपन मम्मीके सहयोग लेलहुँ तखन हम ई निर्णय लेलहुँ हमर जखन बारहवीँके रिजल्ट आयल छल तखन हमर किछु मार्क्स कम आयल छल हमर मोन विचलित छल जेकि कोन विषय राखी एकर बाद आर्ट्स राखि ली कि कॉमर्से राखी कोन लाइनमे जाउ कोन कोन विषयसँ राखि कऽ आगू बढ़ू कतय एडमिशन लिअ की करी किछु नहि समझमे आबय हमर अचानक मार्क्स कम एलासँ एकर असर हमर पापा आओर मम्मियोपर पड़ल छलय आयल तऽ हमरा छलय प्रथम स्थान लेकिन प्रथम स्थानमे किछु मार्क्स हमर कम आयल छलय ओहि टाइम हम निर्णय नहि लऽ सकैत छलहुँ जेकि हम कोन सब्जेक्ट राखी कि कोन विषय राखी हम कोन विषय राखि कऽ आगू जाउ हम कोन लाइन चुनी हम सी ए के तैयारी करी हम टेक्नोलॉजी फील्डमे जाइ हमर मोन छलए बी सी ए करैके लेकिन संयोगसँ हमर मार्क्स कम एला के बाद आओर पारिवारिक स्थिति ठीक नहि रहलापर हमरा कॉमर्स लाइनमे हम की चुनी हम से समझि नहि पबैत छलहुँ तऽ हम ओहि टाइम अपन पप्पासँ सहयोग लेलियनि तऽ पप्पा कहलथि हमरा अहाँ बी सी ए एम सी ए आगुओ कऽ सकैत छी एखन अहाँ ग्रेजुएशन कऽ लिअ आओर आइ हम ग्रेजुएशन कऽ रहल छी आओर हमरा बहुत किछु सिखैओ लेल भेट रहल अइ आओर जे विषय हम बारहवीँमे रखने छलहुँ कॉमर्स ओकर बारेमे हमरा बहुत किछु हम बुझि रहल छी आ कॉमर्स पढ़ि कऽ आइ हम ई बुझि रहल छी जेकि दुनिआँमे जतेक व्यापार चलि रहल छै से केना चलि रहल छै एहिलेल केना ओसभ प्रबन्धन करैत छै कोनो चीज लए आगू बढ़ै लेल प्रबन्धन आवश्यक अछि हम एकाउंट चुनि कऽ लेखाङ्कन चुनि कऽ एहि लाइनमे गेलहुँ ओकर बारेमे आओर किछु हमरा सिखै लेल भेट रहल अइ एकर बाद हम बी सी ए कऽ सकैत छी तैँ ओ टाइम जे छलय हमर से बहुत कठिन छलय जे टाइममे हम सोचि नहि पबैत छलहुँ जेकि हम कोन सब्जेक्ट राखि कऽ आगू बढ़ू खाली ओकर कारण छलए जे हमर मार्क्स कम आयल छलए